जेह्ड़े चैलेंज्स न जेह्ड़े साढ़े ग्रांऽ च दिक्खे जन्दे न जेह्ड़े वार्ड एम्बुलेंस दी कनेक्टिविटी दे कारण बड़े जादा कुछ सीरियस बी हैन कुछ इ'यां बी हैन ते बड़े जादै चैलेंज्स न जि'यां मतलब पैह्लें रोड निं होन्दे हे साढ़े ग्रांऽ च अज्जकल चलो रोड हैन किते ना किते करके एम्बुलेंस दी उस स्हाब दी कनेक्टिविटी निं ऐ अगर अस कोई बीमार हून होन्दा एम्बुलेंस किते केह् पता चार घैंटे बाद आनी कैलूं आनी ओह्दा कोई पता निं होंदा इस्सै करियै काफी जादा मतलब चैलेंज्स दिक्खने पौंदे न लोकें दी मतलब बड़ी दूर दूर दा जेहड़े रोड कोला बड़े दूर दूर रौह्ंदे चार चार पंज पंज दस दस किलोमीटर रौह्ंदे पैदल चलना पौंदा ते उ'नें आस्तै बड़ी दिक्कत होंदी ऐ इस चीज़ उप्पर उ'नें फिर घर दा अगर कोई बीमार हो जांदा उसी फिर चुक्कियै आह्न्ना पौंदा तीन चार बंदे चुक्कियै आह्न्दे पालकी आखदे जिसी साढ़े लोग पालकियै ई पाना ते भी उसी चुक्कियै आह्न्ना रोड धोड़ी आह्न्ना ते फिर अग्गें रोड उप्पर बी एम्बुलेंस नेईं लब्भे ते फिर एह्दे कारण मतलब बड़ा चैलेंज्स लोकें ई फेस करने पौंदे ते फिर उ'नें गी प्राइवेट गड्डी गै करनी पौंदी ते एम्बुलेंस दी कनेक्टिविटी इ'न्नी शैल निं ऐ ते एम्बुलेंस दी कनेक्टिविटी चलो अज्ज्कल ते ग्रांऽ च इ'न्ने हॉस्पिटल निं हैन हॉस्पिटल उप्पर बी इ'न्ना कोई क'म्म निं ऐ खास जेह्ड़ा एम्बुलेंस होगी ते एम्बुलेंस बी फिर ओह् डिस्ट्रिक्ट बिच गै पाई जंदी ऐ ग्रांऽ च ते इ'न्नियां थ्होन्दियां निं ऐ साढ़े विलेज च ते एम्बुलेंस इ'न्नियां पुज्जनी निं ऐ अगर एम्बुलेंस साढ़े ग्रांऽ बिच अगर कुसै सद्दनी होऐ ते समझी लैओ अज्ज सद्दनी ते ओह् अगले दिन गै पुज्जनी ते लोकें दी काफी जादा चैलेंज्स जेह्ड़े न एह्दे कन्नै फेस कीते जन्दे लोकें ई काफी टाइम गी केह् आखदे उसी डिलीवरी होंदी कुसै कोई मदर प्रेगनेंट होन्दी ऐ ते उसी अगर बाई चांस अगर इस चीज़ दा कोई होइया चैलेंज अगर ऐसा कोई फेस करना प'वै ते ओह् घर ई होवै ते फिर ते ओह्दे आस्तै बड़ी दिक्कत जेही हो जन्दी ऐ क्योंकि एम्बुलेंस कनेक्टिविटी इक बंदे दी जान ते जान उप्पर होंदी ऐ पूरी लाइफ आस्तै होंदी ऐ थोह्ड़ी बहोत स्हेई होनी चाहिदी हर इक ग्रांऽ च ते इ'न्ना पैसा खर्चे जा दा ते कुदै सरकार कोला बी हर इक बंदे कोला बी अगर इ'न्ना किश कीता जा दा ते एम्बुलेंस दी बी थोह्ड़ी कनेक्टिविटी मेरे स्हाब कन्नै स्हेई कीती जानी चाहिदी ते हर इक ग्रांऽ दे कन्नै कन्नै मतलब कोई ना हर इक ग्रांऽ च इक ना हर इक विलेज च मेरे स्हाब कन्नै इक ना इक एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिदी क्योंकि उ'त्थें लोकें दी मदद कीती जाई सकै क्योंकि किसे बी घर होई सकदा हून डिलीवरी दा बाई चांस डिलीवरी दा ते ओह्दे आस्तै ते फिर केह् करना पौंदा ओह्दे आस्तै बड़ा मतलब मुश्कल होई जंदा अज्ज्कल ते आखदे नी ओह् प्राइवेट ऑपरेशन कराने पौंदे पता निं बड्डे बड्डे ऑपरेशन पैह्ले टाइम होन्दे हे दाई आई ते चलो भई गल्ल बनी अज्जकल ग्रांऽ च बी बहोत घट्ट होई दा मतलब दाइयां होन्दियां हियां जेह्कियां घर ई डिलीवरी डलुवरी कराई ओड़दियां उ'नें ई नॉलेज होन्दा हा सब किश चीज़ दा अज्जकल दाइयां बी बड़ी मुश्कल कन्नै लभदियां न अज्जकल सारे हॉस्पिटल गै जन्दे जेह्ड़े उ'नें ई आखदे वैद्य दा तरीका होन्दा हा बड़े इ'यां मतलब आपें बी करी लैंदे हे लोग ते अज्जकल ओह् बी सिस्टम निं ऐ अगर कुसै ऐसा कोई सीरियस कोई होऐ ते उसी पैह्लें गै हफ्ते इक पैह्लें गै कुदै शैह्र आइयै रौह्ना पौंदा ते भई जाइयै ओह्दे आस्तै थोह्ड़ा सुख थ्होंदा नेईं ता ओह्दे आस्तै कनेक्टिविटी ते बड़ी मुश्कल ऐ मतलब अगर कुसै ई इमरजेंसी होई जाये ते एम्बुलेंस पुज्जदे पुज्जदे बंदा उप्पर बी पुज्जी जंदा ते एम्बुलेंस तां धोड़ी बी निं पुज्जी जन्दी ते आखदे नी कानून मतलब पुज्जदा जेह्ड़ा कांड होई जंदा ते ओह्दे बाद गै पुज्जदा कानून ते एम्बुलेंस दा बी ओही स्हाब ऐ मतलब जैलूं जरूरत होंदी उस बैल्ले पूज्जनी निं उस ने ते उ'नें जैलूं होई आगा कोई बड्डा हादसा ते फिर तैलूं जाइयै एम्बुलेंस पुज्जदी इस आस्तै मेरे सोचने उप्पर ऐ के हर इक ग्रांऽ बिच इक ना इक एम्बुलेंस जरूर होनी चाहिदी ऐ जेह्दे करियै उस ग्रांऽ दी थोह्ड़ी डवेलपमेंट बी होनी अच्छी ते साढ़ा देश बी थोह्ड़ा अच्छा मतलब कोई बमारियां बमूरियां कुछ बी होन कोई बीमार होऐ ते ओह्दी हेल्प बी होनी थोह्ड़ा देश च बी सुधार आना ते इ'न्ना ऐ होर चैलेंज्स न बड़े जादै फेस करना पौंदे लोकें क्योंकि ग्रांऽ च इ'न्ना कदें कदें बारिश बी होंदी ऐ कदें कदें उस स्हाब दा मौसम बी निं होंदा ऐ सीजन निं उस स्हाब दा होन्दा ऐ ते बरफ पेई जन्दी कदें कदें फिर कनेक्टिविटी बिलकुल ही खत्म होई जन्दी रोड बी ब्लॉक होई जन्दे ते ओह्दे करियै एम्बुलेंस दा आना ई बड़ा मुश्कल होई जंदा ते लोकें काफी जादा अपने आस्तै दवाई शवाई कोई बी अगर ऐसी चीज़ होंदी जेह्ड़ी उसी जरूरत ऐ ते उ'नें अपने घर ही सेव करियै रखनी पौंदी ऐ किश चैलेंज्स न जेह्ड़े उ'नें गी फेस करने पौंदे न बाकि रोड आह्ला चैलेंज बी ऐ रोड बी अगर इक अच्छा रोड होऐ ते उ'नें घर तक रोड बी आई जाह्गा ते रोड बी फिर कोई दिक्कत निं ऐ अगर रोड दी कनेक्टिविटी अच्छी होऐ एम्बुलेंस बगैरा इक ग्रांऽ च अच्छी होऐ ते फिर मेरे स्हाब कन्नै कोई दिक्कत निं ऐ बाकि एह् सारे जेह्ड़े में चैलेंज दस्से हे एह् इक आम ग्रांऽ दा बंदा जेह्ड़ा विलेज दा बंदा होंदा ग्रांऽ दा बंदा ओह् इक अपनी डेली लाइफ च कदें ना कदें फेस करदा करदा ई करदा ऐ एह् आह्ले चैलेंज्स सारे जि'न्ने बी हैन ते मेरे स्हाब कन्नै हर इक ग्रांऽ बिच इक ना इक एम्बुलेंस होनी चाहिदी जेह्दे कन्नै एह् सारे चैलेंज्स फेस उसी नेईं कीते जाई सकन अगर बाई चांस कदें बी इमरजेंसी अगर उसी कदें बी होंदी ऐ ते ओह् अगर एम्बुलेंस ग्रांऽ बिच होगी ते ओह्दे आस्तै सौखा होना उसी शैह्र तक किसे अच्छे हॉस्पिटल तक लेइयै जाई सकदे ते अपनी जान अपने कोई बी जेह्ड़ी बीमारी ऐ ओह्दा इलाज अच्छे से अच्छे तरीके कन्नै कराई सकै